हिकु किताबु सिंधीअ में सौ पेजनि जो लॻभॻि ॿ कलाक वठंदो आहे उहो किताबु ॿिनि कलाकनि में यकसाई पढ़ी पूरो कंदो आहियां इन नमूने हिक हफ़्ते में चारि या पंज किताब ऐं रसाला पढ़ी सघंदो आहियां